ہلو السّلام علیکم کیا آپ ڈاکٹر اکمل بول رہے ہیں جی میں اقبال بول رہا ہوں علی گڑھ سے کل رات سے پتہ نہیں مجھے کیا ہوگیا ہے میری تھوڑی طبیعت خراب ہے سردی لگ رہی ہے تھوڑا تھوڑی ٹھنڈی بھی لگ رہی ہے تو آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہوگیا ہے مجھے ہاں ہلکا بُخار بھی ہے ہاں ہلکی ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے کل رات سے یہ سب ہو رہا ہے ہاں ہاں اِس وقت موسم ہی ایسا ہے ٹھنڈی بھی لگتی ہے اور رات میں گرمی بھی لگتی ہے تو پنکھا چلا کے سوتا ہوں تھوڑا دھیمے اسپیڈ پر ہاں ہاں ایک پتلی چادر اوڑھ کر سو جاتا ہوں ہاں ہاں ایک دم کور کر کے میں سوتا بھی ہوں کیونکہ اِس وقت ٹھنڈی بھی آگئی ہے مچھر بھی نہیں جا رہے ہیں تو کور کر کے سونا ہی پڑتا ہے اُس کے لیے مچھ پنکھا بھی چلانا پڑتا ہے ہاں کل رات میں اپنے دوست کی مطلب شادی میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے آئس کریم کھائی تھی کئی بار ڈاکٹر صاحب اِس کی کچھ ترکیب بتائیے کیا کروں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے اچھا تو آپ کتنے کتنے بجے سے کتنے بجے تک بیٹھتے ہیں مطلب ٹائمنگ کیا ہے آپ کی کلینک کی اچھا تو میں ابھی تو دلّی میں ہوں تو کیا میں مطلب تین دِن بعد آؤں گا تو آپ رہیں گے اپنی کلینک پر اچھا اچھا یہ ابھی ڈینگو بڑا پھیل رہا ہے تو یہ اُس کے سمپٹمس تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے السّلام علیکم ڈاکٹر صاحب